السّلام علیکم ہلو میری بچی ہے آپ کی کلاس میں جی میم جی جی

اچھا اچھا جی جی میم میں تو گھر پر بھی لے کر بیٹھتی ہوں اسٹڈی کراتی ہوں تبصرہ کی ہاں تو اور اُس کو بہتری کی ضرورت ہے کیا جی میم جی جی میم کیا ٹیوشن بھی جاتی ہے اور گھر پہ سیلف اسٹڈی کراتی ہوں میں اُس کو

جی جی تھینک یو اور کچھ سب سبجیکٹ اُس کا ٹھیک ہے نا مراٹھی اچھی ہے پڑھ لیتی ہے اُس کا سب سبجیکٹ ٹھیک ہے نا پروگریس کی ضرورت ہے اور ہاں میم مراٹھی پڑھ لیتی ہے نا میری بچی ہاں ہاں جی جی اور میم آپ نے آپ ہر سنڈے میٹنگ رہے گی